एक म्हणल्यार त्या धबधब्याचेर वचपाक खूब ट्युरिस्ट येतात थंय ताका लागून थंय गांवांतले आपलें शेती कितें पिकयतात आमी कितें म्हणटात ताका कामत कामतान जें कितें पिकयता तें घेवन पावसा दिसांनी रोड सायड तीं बसतालीं तवशीं मोगीं अशें घेवन बसतात थंय कोण ट्युरिस्ट म्हणल्यार आयलो जाल्यार ते तेमच्या कडेन कडेन साकून तें कितें घेवन रस्त्या सायडीक कितें घेवन बसला तें घेता आनीक अशें करून तेमकां म्हणल्यार गांवांच्या लोकांक बी पर्यटकांक साकून हातबार लागता तशेंच तांकां निसर्गाची बिवटी तांकां पळोवपाक मेळटा